जी में कताबां द'ऊं भाशाएं च पढ़नी आं खाल्ली इक इंग्लिश ऐ ते इक हिंदी ते में तुसें ई सनाऽ में बड़ी सारी कताबां कोई इ'यां में तुसें ई आक्खां ट्रांस्लेट वर्जन में नेईं पढ़े न मते में मिगी कोई इक अद्धी कताब पढ़ी दी होग कोई ट्रांस्लेट वर्जन उब्भी शायद में इक रिसर्च पेपर गै आक्खी लेओ पढ़ेआ हा में ओह् हा ओह् की जे जर्मन भाशा च लिखे दा हा ते ओह् ट्रांस्लेट नेईं हा ओह् में गूगल चा ट्रांस्लेट करियै ओह् में इक रिसर्च पेपर इक पढ़ेआ हा ते में तुसें ई सनाऽ ओह् इन्ना इफैक्टिव नेईं हा कि जो उ'दे अपनी लैंग्वेजिज च लिखे दा हा असें ट्रांस्लेट ते कीता हा गूगल तों बट इन्ना एकोरेट ट्रांस्लेट ओह् नेईं होआ हा ओह् ई पढ़ी दी ऐ बाकी में तुसें ई सनाऽ में गीता पढ़ी ही में इंग्लिश च गीता पढ़ी ही में हिंदी च ते गीता पढ़ी दी ऐ ही में उसी इंग्लिश च ओह्दा इंग्लिश वर्जन बी पढे़आ हा गीता दा ते जेह्ड़ा में तुसें ई इक गल्ल समझांऽ जेह्ड़ी चीज जिस भाशा च लखोई दी होऐ ना उ'दा मजा ओह्दा सोआद उ'दा ज्ञान उसी भाशा च होंदा ऐ तुस उसी ट्रांस्लेट करी लैह्गे बट ओह्दे च में जेह्ड़ा तुसें ई हुन मिगी इस बेल्लै कोई शब्द निं लब्भै दा पर उ'दा जेह्ड़ा असैंस होंदा ऐ ओह् खत्म होई जंदा ऐ में दो ई इग्जैम्पलां न इक में जेह्ड़ा जर्मन रिसर्च पेपर पढ़ेआ हा ओह्दा जेह्ड़ा असैंस हा जो स्हानू दिक्खै दे हे उस रिसर्च पेपर च जेह्ड़ी स्हानू उम्मीद ही ओह् चीज ओह् चीज उन्नी ऐकोरेट बिच नेईं लिखे दा हा ओह् चीज स्हानू सामनै लब्भै दा हा कोई चीज सैंस नेईं जुड़ै दी ऐ एह् बड़ी पुट्ठी जेही गल्ल लिखी दी ऐ जबकि इक नेह् नेह् रुतबे दा साइंटिस्ट जां टीचर इन्ना बेकार जां इन्नी गल्त लैंग्वेज च रिसर्च पेपर जां इन्ने आडे़ अद्धे अद्धे जुड़े दे सन्टैंस नेई लिखी सकदा उ'दे कोई होर गै मतलब ऐ इ'नें थोह्ड़ा ट्रांस्लेट करने च थोह्ड़ी मुश्कल होई दी ऐ ते जेह्ड़ी में गीता पढ़ी ही में हुन हिंदी च बी गीता पढ़ी दी ते इंग्लिश च बी गीता पढ़ी दी लेकिन बड़े सारे साढ़े हिंदी दे जेह्ड़े वर्ड न उं'दा इंग्लिश ट्रांस्लेट नेईं ऐ ते जेह्ड़ी तुस इंग्लिश च गीता पढ़गे ओह्दे च तुस ओह्दा पूरा ओह्दा मतलब होग पर उस शब्द उस शब्द दा ऐक्चुअल ट्रांस्लेट तुसें ई नेईं लब्भग तुसें ई इंग्लिश च जेह्ड़ी गीता ऐ ओह्दे च मोटा मोटा लब्भग कि अच्छा एह् आखना केह् चांह्दे न बस पर तुस अगर हिंदी च गीता पढ़गे ते ओह्दे च जेह्ड़ा ओह्दा गूढ़ ज्ञान ऐ तुसें ई ओह् लब्भग ते एह् ई कताब ते में लोकें गी एह् गै आखगी कि अगर होई सकै ते गीता गी हिंदी च पढ़ने दी कोशश करो इसी तुस दूई लैंग्वेज च ट्रांस्लेट करियै पढ़ी ते लैह्गे पर ओह्दा जेह्ड़ा गूढ़ ज्ञान जेह्ड़ा ओह्दा रस रस ऐ ना ओह् नेईं लब्भग ते एह् में आखना चाह्न्नी आं